हीअं त मां घर में खाधो ठाहींदी आहियां पर उन खाधे के स्वादिष्ट अञा सुठो ठाइण लाइ मां ॿाहिरां बज़ार मां सुका मसाल्हा वठी ईंदी आहियां जींअ त तेजपतो थियो कारा मिर्च थिया वॾा फ़ोटा थिया लौंग थिया उहो सभु मां घर में वठी करे उनखे सेके करे मां पीसींदी आहियां जंहिंजो गरमु मसाल्हो ठाहींदी आहियां ऐं उहो कांच जी बरणीअ में पैक करे रखंदी आहियां जंहिं महिल बि मूंखे घुरिज हुंदी आहे मां उहो यूस कंदी आहियां ॻाड़ा मिर्च थिया देॻी जेको कलर वारा मिर्च आहिनि उहो बि वठी सुकाए करे पीसांईंदी आहियां सुकाए करे पीसींदी आहियां घर में धाणा बि थिया छाकाणि त ॿाहिरि जेके मिलनि था हुनमें थोरी मिलावट घणी कुझु हूंदी आहे जंहिंसां थोरो फ़र्क़ु पवंदो आहे ऐं मुंहिंजे खाधे जी हर कोई तारीफ़ु कंदो आहे छाकाणि त मां हीउ सभु मसाल्हा पंहिंजे घर में पीसींदी आहियां जीरो बि ॿाहिरां वठी ईंदी आहियां हुनखे बि मां सेके करे बरणीअ में ठाहे करे पीसे करे रखंदी आहियां जंहिंमहिल दही वड़ा वग़ैरह ठाईंदा आहियूं त मां उहो जीरो पीसयल जीरो मथां विझंदी आहियां जंहिंजी ख़ुशबूअ सां मुंहिंजी सभु ॼणा तारीफ़ कंदा आहिनि भई छा छा त दही वड़ा ठाहिया अथई गरमु मसाल्हा बि ठाहींदा आहियूं उनमें बि मां भाॼियूं भाॼियुनि में बि गरमु मसाल्हा विझंदी आहियां त उनजी बि तारीफ़ थींदी आहे पनीर वग़ैरह जी भाॼी जंहिंमहिल ठाहींदा आहियूं त जेका कसूरी मैथी आहे उन खे बि मां रगिड़े करे हथनि सां उनजे मथां विझंदी आहियां त जामु ख़ुशबू ईंदी आ्हे जंहिंजी मुंहिंजी खाधे जी हर कोई तारीफ़ कंदो आहे